बिहार में कौन सा बैंक प्रमुख बैंक हैं जैसे एस बी आई बैंक हो गया या बैंक ऑफ बड़ोदा हो गया ये सब अच्छा बैंक है हम लोगों के घर के अग़ल बग़ल में भी है बैंक बहुत सारा बैंक है बैंक से बहुत सारे लाभ भी मिलते हैं हमारे समाज में हमारे गाँव में हम लोगों को भी सबसे अच्छा बैंक जो है वो है एस बी आई वह सही काम करता है सही बचत भी देता है या सही जी जिसको जिसमें से यह ऋण लेना रहता है वह लेता है और उसका अच्छा प्रभाव भी आता है या अच्छी इनकम भी है उछ उसका बैंक तो सभी सही है जैसे हम लोगों के आस पास में बड़ोदा बैंक भी है केनड़ा बैंक भी है एस बी आई बैंक है सब हम लोग के आस पास में बैंक में सब बैंक का सब लोग सब कुछ जानकारी है हम लोगों को और सबसे ज़्यादा बैंक लोन देती है बड़ोदा बैंक लेकिन बड़ोदा बैंक में कुछ यह लोचा रहता है लेकिन एस बी आई बैंक में कुछ लोचा नहीं है वह सही काम भी करता है और सही ऋण भी देता है या ऋण की वापसी वह ऋण लेना देना हो वह सब भी अच्छा सही रहता है सही से पब्लिक को सही पैसा सही ऋण मिलता है सही टेम से लेन देन सब वापस लेने देने होता है बैंक का अच्छा काम है यह केनड़ा बैंक भी हो गया यह भी बहुत अच्छा है यह भी हर जगह है हर क्षेत्र में है एस बी आई बैंक है जो सब जगह है जहाँ जहाँ इसका बैंक है सब जगह महाराष्ट्र हो गया यू पी हो गया ई सब में हर जगह है बैंक ऑफ बैंक है ये एस बी आई बैंक जो है सो और इसका भी अच्छा है यह काम भी अच्छा करता है और संग हम जैसे पब्लिक को में हो यह सब जो लेता है होम डिले ई सब होम लोन लेता है वो भी अच्छा देता है होम लोन अच्छा करता है इसका ऋण भी अच्छा है और यह ऋण लेन देन भी अच्छा करता है यह इसलिए एस बी आई बैंक के अच्छा है केनड़ा बैंक भी अच्छा है या बैंक ऑफ बड़ोदा हो गया यह भी ठीक है लेकिन बड़ोदा बैंक हमड़े हिसाब से इसमें ऋण ज़्यादा लेता है इसमें वापसी जो होती है वह ज़्यादा होती है केनड़ा बैंक भी है वह भी सही है हम लोग के आसपास में यह सब बैंक है तो इसलिए बैंक का जानकारी हम लोगों को है ई सब जनकारी बैंक के उससे लेना देना भी हम लोग करते हैं इस तरीक़े से जैसे आम पब्लिक को लेना देना होता है अपना अपना पैसा जमा करना वापस करना लेन देन करना यह सब रहता है धन्यवाद